हाँ मैं पाँच तारीख जानती हूँ छः जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी दस मार्च उन्नीस सौ नब्बे चौबीस अगस्त दो हजार छः पंद्रह सितेम्बर दो हजार ग्यारह दस दिसम्बर दो हजार बीस